बिजली कटएके दौरान हमरा बहुत दिक्कत होइए बहुत पूरा गाम अन्हार भए जाइत छै तऽ चलैमे रस्ता पेरामे दिक्कत होइत छै खाना पीना बनबैमे दिक्कत होइत छै अंधेरामे तऽ गाम घरमे केओ इनवर्टरो नहि इनवर्टर नही राखैया ताहि दुआरे दिक्कत होइया एकर आओर किछु विकल्प नहि नहि यऽ किछु लोक वेपर लाइट जलाएके खाना पीना बनबैया हमहुँ सब बनबै छी लाइन कटैके दौरान पूरा गाम अन्हार भए जाइत छै तऽ चलए फिरएमे दिक्कत होइत छै रस्ता सब पर बर दिक्कत होइया बारिस सबमे लाइन भागि जाइत छै कटि जाइत छै सब तरहके दिक्कत होइया लाइन कटए के बाद